हम कतहु यात्रा कालमे जे कतहु जाइ छी तऽ बस या कतहु बैसय छी तऽ जाइ छी कतहु भाषा एतुक्का नहि बुझैत रहय छी ओ की बाजय छथिन आओर ओतऽ उर्दू फारसी जँ कोनो भाषा बजैत रहय छथिन इंग्लिशो तऽ हिन्दियेमे तऽ ओ नहि बुझैत रहय छै तऽ ध्यान देबय मिथलाञ्चलके छै आओर हम मैथलिमे छी मैथलीमे जे बात करय छथिन हुनकर बात समझि जाइ छी आओर जँ दोसर अन्य किछु भाषामे बात करय छथिन तऽ हुनकर भाषा नहि समझैत रहय छियै जल्दी एतैयोसँ जैयो कतहु हँ बाहर मुम्बइ या कलकत्ता तऽ अहाँ देखबय दोसर भाषा बजैत रहय छथिन ओतुक्का लोक सब ओतुका भाषा नहि बुझैत रहय छिअनि आओर अन्य प्रकारके दिक्कत होइ छथिन जे भाषा नहि बुझैत रहबय अनेक प्रकारके दिक्कत होइत रहैत अछि नहि बुझलौहुँ की बाजि रहल छथिन की कहि रहल छथिन आओर मैथिलीमे जँ केओ किछु बजय छथिन तऽ ओ समझि जाइ छनि किएक कि अपन मिथलाञ्चलके भाषे होइ छै मैथिली मैथिलीमे किछु बजैऔ किओ कतहु ओ बुझि जाइ छियनि ओ अपन मिथिला मिथिलाञ्चलमे सब आदमी मैथिलिये बजैत अछि सब केओ मिथिले मिथिलामे रहयवला जतेक लोक यऽ सब मैथिलिये बजैत अछि जँ कोनो काजो भेल तऽ मैथिलिये भाषाके प्रयोग करय छथिन जँ कतहु जाइतो छथिन तऽ मैथिली मैथिलिये भाषाके प्रयोग करय छथिन आओर अन्य किसी कोनो देशमे जइयौ तऽ देखिऔ अहाँ एतऽ हिन्दियेमे तऽ इंग्लिशेमे तऽ कोनो दोसरे भाषामे बजैत छथिन आओर ओतुक्का बात किछु समझमे नहि अबैत रहय छथिन जे ओ की बाजय छथिन की करय कहय छथिन